آ ہیلو ہاں ٹیلرس نا ہاں آ میڈم وہ ایکچولی مجھے میری فیرنڈ سے آپ کا نمبر ملا تھا ایکچولی نا آ میری ویڈنگ ہے اور میں ایک اسکول ٹیچر ہوں ایکچولی وہ ایک دم ارجنٹ میں ڈیٹ تو فکس ہو گئی ہے میڈم اور ہمارے اُسی ٹائم پہ اسکول کے ایگزامس بھی رہیں گے تو مجھے ارجنٹ میں میرے فرینڈس نے آپ کا نمبر دیا کہ آپ اچھا سے فٹنگ والا بلاوز سِل کے دے دو گے اور ٹائم پہ بھی تو ایکچولی میں صرف ہے نا آپ کو دو دِن پہلے ہی میری ویڈنگ ساڑی لا کے دے سکتی ہوں تو آپ بلاوز مجھے ارجنٹ میں دو تین دِن کے اندر سِل کے دے سکتے ہیں کیا اچھا ہاں آپ یہ بٹر آپشن ہے بکاز اِس سے میرا ٹائم کنزیوم نہیں ہوگا مطلب مجھے بار بار اُدھر آنا نہیں پڑے گا آپ پلیز سب فوٹوز مجھے واٹس اپ کر لیجیے میں ڈیزائن اُس میں سے سلیکٹ کر کے اور پھر جب میں آپ کو ساڑی لے کر آؤں گی آپ اُسی ٹائم پہ میرا میجرمنٹ بھی لے لیجیے اور میں ڈیزائن نمبر بھی آپ کو سلیکٹ کر کے بتا دوں گی تو ایکچولی بلاوز تھوڑا سا چونکہ ویڈنگ کے حساب سے تھوڑا سا فیشنیبل ہی چاہیے مجھے اور تھوڑا سا لٹکن وغیرہ لگانا ہے ساڑی میں فال لگانا رہے گا لیکن تھوڑا سا ہے نا پھر بھی آپ ساڑی کی جو تو نیچے سائڈ آپ تھوڑا سا دیکھ لینا کہ اُس کو اور کیا ڈیکوریٹو بنا سکتے تو آپ تھوڑا سا اُس میں مجھے پلیز ہیلپ کر دیجیے اور آپ ڈیزائن مجھے پلیز واٹس اپ کر دیجیے میں آپ کو دو ساڑی اور بلاوز کا یہ کر کے سلیکٹ کر کے اور آپ کو دو دِن میں لا کے دیتی ہوں لیکن آپ پلیز مجھے دو دِن میں ارجنٹ سی کے دے دینا اور میں آپ کو پک اپ نہیں کر پاؤں گی آپ کے پاس کچھ سروس ہے کیا کہ آپ مجھے لا کر دے سکیں ہاں چلے گا تھینک یو سو مچ اور مجھے نہ ایکچولی وہ ساڑی کے اوپر چُنری لینی رہتے جو ویڈنگ کے لیے چُنری ہوتی ہے نا وہ بھی چاہیے تھا آپ کے پاس مل جائے گا کیا چلے گا پھر میں آپ کو جب بلاوز اور وہ ساڑی دینے کے لیے آؤں گی نا تو آپ پلیز مجھے چُنری بھی بتا دیجیے گا تو میں سلیکٹ کر لوں پھر آپ ساری چیزیں ایک ساتھ مجھے پارسل کر دیجیے گا اور بل بھی واٹس اپ کر دیجیے گا ٹھیک ہے اوکے تھینک یو سو مچ